लॉकडाउन में मां काफ़ी कुझु ठाहिण जी कोशिश कई हुई जीअं त मोमोस थी विया चौमीन थी वई ब्रैड पकोड़ा थी विया ऐं सिंधी जा खाधा बि थोरा बहोत मां सिखियां जीअं त दालि पकवान थी वियो

ठाहिया हुआ जीअं मां ब्रैड पकोड़ा बि सुठा ठाहिया हुया ऐं चौमीन बि सुठी ठई हुई दालि पकवान बि सुठा ठहिया हुआ

कुझु कुझु रैसिपी बि डिठी ऐं कुझु यूटयूब मां सिखियमि पर कुझु अछो कुझु सुठो ठहियो कुझु सुठो ना ठहियो त मां हाणे कोशिश कयां थी की मां उन में सुधार कयां ऐं खाधो सुठो ठाहियां लॉकडाउन में मां ॿियों बि ॿियों कुझु बि सिखियो जीअं मुंहिंजी मम्मी मूंखे सिंधी खाधो में साई भाॼी ऐं भिंडी कोकी इहे सभु बि पचाइण लाइ चई पई पर मां